जब मैंने पहली बार सब्जी बनाई थी भिन्डी की सब्जी बनाई थी तब वो मेरे हाथ से बहुत ही ज़्यादा खराब बनी थी बहुत ही खराब खाना बनाया था मैंने मैंने दाल भी बनाई थी जोकि जल गई थी और मुझे पता नहीं था कि भिन्डी की सब्जी में पानी नहीं डलता है टमाटर नहीं डलता है पर मैंने डाल दिया था जिसकी वजह से वो स्वाद में काफ़ी खराब बनी थी पर मेरे घरवालों ने उसको बहुत अच्छे से खाया और मेरी बहुत तारीफ करी थी इतने खराब बनने के बाद भी तो उस स्थिति में तो मैंने मेरी जो दादी जी थी उन्होंने मुझसे बोला था कि जो दाल जल गई है उसको तुम एक काम करो नीचे का उसका अलग कर दो ऊपर ऊपर का ऊपर ऊपर की दाल ले लो और उसको टमाटर और प्याज के झोंका लगा के उसको दाे सबको तो सबको बहुत स्वाद में आएगा और जो भिन्डी की सब्जी थी उसको उन्होंने बोला था कि इसमें इसको क्योंकि मैंने ज़्यादा पानी तो डाला नहीं था थोड़ा सा ही डाला था तो उन्होंने तो उसको ना उसमें दही डाल दिया था और दही की वजह से उसका जो स्वाद था वो बहुत अच्छा आया था क्योंकि दही भिन्डी होती है तो उसमें उन्होंने दही में मसाला डाल के वो मेरी भिन्डी में डाल दिया था जिसकी वजह से उस स्थिति में सब ठीक हो गया था और फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा स्वाद में लग रहा था